میں شاہجہاں پور میں رہتا ہوں یہاں پر بہت سارے کالج ہیں اور بہت سارے شعبے بھی ہیں ان میں بہت سارے کورسز کی پڑھائی ہوتی ہے اور اچھے اساتذہ پڑھاتے ہیں لیکن آج بھی یہاں پر بہت سارے کورسز موجود نہیں ہیں اور اس وجہ سے بہت سارے بچوں کو باہر پڑھنے جانا پڑتا ہے یہاں پر گاندھی فیض عام کالج اور ایس ایس کالج ہیں جن میں بی ایس سی بی اے ایم ایس سی ایم اے وغیرہ تو پڑھائے جاتے ہیں مگر رپوٹکس انجنئرنگ ایم بی بی ایس وغیرہ اس کے لیے انہیں اے ایم یو جامعہ بی ایچ یو آئی آئی ٹی وغیرہ جانا پڑتا ہے